ओं आं माबा नोंनाव मैगं सोंहरनो नागिरदोंमोन मैगं मा मा थाजा मैगं दङबा एह माबाहाय आं ओइ बे फिसाजोआ हस्टेलाव थायो नालाय बेयाव दिनै थांनो नागिरदोंमोन आं ओमफ्राय लानानै थांनो नंदोंमोन आरो आं मैगङा मोजांबा ल

माबाहाय ओइ दाखालि खेबसेनिखौ खेबसेनिखौ माबा खानस्रि मानखोनाय बे खानस्रि सुनाय मोनदों बान्दा कबियाव बेखौनो आं सोंहरदों आरो नोंनिफ्रायनो लाबोदोंमोन नोंनिफ्रायनो

ओं ओं थारमाने गथ'नो लांनाय जागोन नालाय फरायनाय गथ' मैगं दावाय बिदि मुस्लिमफोरनि नङाथ' मुस्लिमफोरनि ए बिसोरना एकदम मुस्लिमफोरना माबा ए मोजांबालाय लांनोसै आङो गथ'नि थाखायसो नोंनि मुस्लिमफोरनिबा आं लाङाहाय

औ बिदिनोदा जाजाया बिदिनोथ'हाय गिलायलाङो आङो माबा उदै सानाय बायदिसिना जानो नागिरो बिसोरनि माबाखौ मैगंफोरखौ मोजांथ' मोजां मार एह देलाय नायनि आं थांनानै नायहैनि र' ओंखायनोथ' औ औ दंना गैया थाजा मैगं दंना गैया होननानै सोंहरग्रोदों आं औ औ दे आं ओंखारलांनि होनबा ने लानानै ओरै थांखानोसै आं औ केजि ओमफ्राय बेसेबां केजि बेसेबां ए ओइ फाग्लि बान्दा कबिखौ बान्दा कबि सेरनै फुल कबि सेरनै बिदिनो बायदिसिना मिलायनानै लानोसै आं फनद्र' थाखा लादो केजि

हायो हायो बेलेगनावनोबा लायो सिनायनायालाय आरो दे जेबो नङा माब्लाबा बारा होलायगोन औ र' दे दे ओंखारलांनि होनबा दे औ दे दे दे ओं